पहले आदमी को जैसे कि उसको तैरना सीखना है

पोखर के किनारे थोड़ा पानी में और थोड़ा पानी हो जिस तरफ़ और उसको धीरे धीरे हाथ पाँव पकड़ के सिखाना है तो वह धीरे धीरे हाथ पाँव चलाएगा चलाने के बाद तो धीरे धीरे धीरे धीरे तैरते तैरते तब उसको तैरना आएगा पहली बात तो यह है कि हमें तैरना आता नहीं है तो अचानक समझो कोई नहा रहा है नदी में या पोखर में या कहीं भी तो हम उस तालाब से या नदी से या उसकी गहराई से हमें मालूम नहीं है तो हमको यह भापना है कि यह नदी कितनी गहरी है तो हम अनजान हैं तो वहाँ हमको कूदना नहीं चाहिए और जहाँ हमको जाना है जैसे नहा रहा है कोई तो उसको तैरने आता है तो वह कहीं भी जा सकता है पोढ़ कर नहाने के लिए जाने के लिए और हमको नहीं आता है तो हमको नहीं आता है तो हम उसके पीछे जाएँगे तो हम डूब जाएँगे तो हमको ऐसा नहीं करना है हम हमको जनकारी नहीं है तो हम एक किनारे पर ही तैरेंगे यह नहीं कि वह ऊपर से छलाँग लगा रहा है तो हम भी उसके पीछे से छलाँग लगाकर कूद जाएँ तो हमें तैरना नहीं आता हम डूब जाएँगे ना डूब जाएँगे तो हमें क्या करना है पहले धीरे धीरे धीरे धीरे करमसा करमसा हमको सीखना है पौढ़ना और जो पोढ़ने के बाद कभी भी पानी में मूँह ऐसा करके अंदर ऐसा नहीं तैरना कभी भी पानी में ऐसा ऊपर करके ऐसा हाथ पाँव चारों चलना चाहिए और थोड़ा हल्का भोजन करके तैरेंगे तो थोड़ा हल्का शरीर रहेगा और दुसरी बात कि तैरने के बाद एटोमैटिक आदमी जो है हल्का हो जाता है हल्का इसलिए होता है कि जब वह आदमी पानी में तैरता है तो एटोमैटिक उसका जो है सारा शरीर का जो है चारों अंग काम करना शुरू कर देते हैं तैरने के लिए दोनों हाथ पैर और साँस भी चलने लगती है अब देखना है कि हमको पानी में किधर जाना है अगर समझो जिस तरफ धारा है उधर जाएँगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा थक जाएँगे आप और यह धारा जैसे विपरीत दिशा में बह रही हो उधर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं उधर लेकिन आराम आराम से ही तैर के जाना पड़ेगा पानी में कभी घबराना नहीं चाहिए समझो हम बीच में आ गए घबरा जाएँगे तो काम गड़ बड़ हो जाएगा पानी में इत्मीनान से हमको तैरना है क्योंकि हमें ज़िंदगी प्यारी है ज़िंदगी प्यारी है